परिवार में मर्दु ऐं ज़ाइफ़ां जी इहा भूमिका आहे मर्द जी इहा भूमिका आहे कि उहो पंहिंजे घर खे हलाइण लाइ ॿाहिरि वञी करे कमाए करे पे पंहिंजो घर हलाईंदा आहिनि जंहिंसां हुननि जो घरु हलंदो आहे ज़ाइफ़ां जी इअ भूमिका आहे कि उहो सुबुह खां वठी पंहिंजे घर खे राति ताईं पंहिंजे घर खे सम्भालींदी आहे जंहिंमें उहा घर जा सब कम कंदी आहे रोटी पाणी ऐं ॿारनि खे सम्भालींदी आहे हाणे जे ज़माने जे हिसाब सां मर्दु ऐं ज़ाइफ़ां पें हिक ॿिए जा कम विराए खणंदा आहिनि ज़ाइफ़ां के कुझु कमु हूंदो आहे मर्दु अगरि घर आहे त व उहो उहो पंहिंजी ज़ाइफ़ां खे घर जे कमनि में मददु कराईंदा आहिनि जीअं के रोटी साफ़ सफ़ाई सभिनिन में मददु कराईंदा आहिनि ज़ाइफ़ां बि मर्द खे हैल्प कंदी आहे मददु कराईंदी आहे जीअं कि हुन जो कुझु कमु आहे ॿाहिरां जो त उहो ज़ाइफ़ां करे ईंदी आहे ज़ाइफ़ां बि मदद खे जे मर्दु खे हैल्प हैल्प कराईंदी आहे हाणे जे ज़माने में सभु ऑनलाइन थी वियो आहे जंहिंसां सभु शयूं असांखे घरु वेठे मिलनि थियूं त असांजो टाइम बि बचे थो ऐं असांजो कम बि सहुलो थो थिए जीअं की घरु सभु शयूं अचनि थियूं जीअं की ॿारनि जा कपिड़ा थी विया भाॼियूं थी वियूं घर जा सभु सामान थी विया जंहिंमें